में थुआडे कोला में थुआढ़े कोला चाकू मगवाए दा हा ओह् प्रोडक्ट जेहडा़ बड़ा गंदा ऐ शैल नी ऐ ओह्दे कन्नै ना किश कटोंदा ना किश उसी धारी ऐ पैना बी नी ऐ ओह्दे नै किश कटोआ बी नेईं ओह् शैल नेईं बिल्कुल शैल नीं ओह् इन्ना खराब ऐ

चलदा नेईं एह् एह्दे नै किश और कटोआ गै नीं इयां गे ऐ खराब गेदा ओह् ते असें केह् करना ओह् इन्ना बेकार चाकू ऐ ओह्देदे कन्नै सब्जी लगे कट्टन कटोई गै नेईं पैना गै नेईं ऐ मतलब उसी अग्गै धारी फिरी दी ऐ पैना बिल्कुल नेईं ऐ नेहा केह् करना सब्जी नेईं कटोई ओह्द कन्नै है बी इ''यां गै नी पैना पराना चाकू ऐ बेकार ऐ ओह् किचन च रक्खने आह्ला ऐ गै नीं ओह् इयां गै उसी खेई लग्गी गेदी इ'यां गे मंदा पेदा ओह् इ'यां शैल नी ऐ ओह् नेहा् प्रोडेक्ट नेहा् समान कुत्थै लाना बडा बेकार ऐ ओह् शैल नी ऐ ओह् इ'यां गै ऐ ओह् खेई लग्गी दि पराना चाकू भेजी दिता दा ऐ असें थुआढ़े कोला चाकू लेता इ''यां गे ऐ बेकार चलदा नीं ऐ पैना नीं ऐ इ'या गे ऐ मंदा जेहा मिकी ते बिल्कुल शैल नीं लगा में उदे नेै सब्जी लगी कट्टन बीन्स इन्नी नर्म होंदी ओह्बी नीं कटोई ओह्दे कन्नै केह् करना उसी

ओह् नेईं ऐ शैल ते ओह्दा अस किचन च जूय नीं करी सकने आं पैना ते ऐ नीं ओह् ते नां गै ओह्दे कन्नै किश कटोना ऐ ना किश गल्ल ते केह् करना ओह् रक्खीियै किचन च ते में छंडी ओड़ना मिगी गुस्सा आया ओह्दे उप्पर खराब ऐ शैल नीं ऐ ओह्